तव्हां असांखे पंहिंजे जीवन जे बारे में ॿुधायो मां पंहिंजे जीवन जे बारे में ॿुधायां थी पेई की मां नंढी उमिरि में ही कमु करणु चालू कयो हुओ ख़सीस मां ॾहें साले जी हुयमि हुन टाइम खां मां रोटी कंदी आहियां नंढपण में मूंखे रोटी में जाम इंटरस हूंदो हुओ हुनजे अलावा मुंहिंजी मम्मी कैटरिंग जो कमु बि कंदी हुई त मम्मी सॼो ॾींहुं ॿाहिरि रहंदा हुआ इनजे करे मूंखे रोटी करण में मूंखे थोरो वधीक इंटरस अची वियो हुन सां मां मुंहिंजी पढ़ाई जे मथां बि पूरो ध्यानु ॾिनो आहे सिक्स्टीन जी एज में अची करे मां पढ़ाई सां गॾु गॾु जॉब बि कयूं आहिनि मां ट्वेल्थ पास कयो आहे हुनजे अलावा मां केतिरनि ई जॻहयुनि ते जॉब बि कई आहे मां मुंहिंजे जॉब जी शुरूआत कई हुई हिकु स्किन ऐं हेर जी नंढे क्लीनिक खां जिते मां एस अ रिसेप्शनिस्ट कमु कंदी हुअमि उते उहो टाइम मुंहिंजो सॼो ॾींहुं वेंदो हुओ उते टाइम हुन सां गॾु गॾु मां सिलाई बि सिखी आहे मां पालर जो बि कंदी आहियां पालर में बि मां पालर जो कोर्स बि मां ॿ खां टे दफ़ा सिखी आहियां टे ॿई दफ़ा मां अलॻि अलॻि तरह जो पालर सिखी आहियां पहिरां त मां नोर्मली बेसिक पढ़ाई सां गॾु गॾु बेसिक पालर सिखियो हुओ ऐं हुन खां पोइ मां पढ़ाई सां गॾु गॾु जॉब बि कंदी हुअमि हाणे ई हाल में मां मुंहिंजी स्टडी विथ जॉब कंदी आहियां स्टडीज़ में मां होटल मैनेजमेंट जो कोर्स कंदी आहियां हुन सां गॾु गॾु असांखे उते कस्टमर रिलेशनशिप बि सेखारींदा आहिनि ट्रावेल जो बि सेखारींदा आहिनि ऐं हुन सां गॾु मां हिकु जॉब कंदी आहियां जेकी जॉब मुंहिंजी अॼु ताईं जी सभिनी खां सुठी जॉब आहे उते मुंहिंजो कमु आहे की जेका बि पेशंट हिकु हॉस्पिटल में जॉब कंदी आहियां जिते मुंहिंजो कमु इहो आहे की जेका बि पेशंट हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां गाईड करिणो हूंदो आहे की उहे कीअं असांजी हॉस्पिटल में अचनि असांजे हॉस्पिटल में कहिड़ियू कहिड़ियूं फैसेलिटीज़ थीदियूं वेंदियूं आहिनि असां मां जेकी हॉस्पिटल में कमु कंदी आहियां उहा असांजी सूरत जी हिकु सौ असी साल झूनी हॉस्पिटल जी नईं ब्रांच ठही आहे असां उते माण्हुनि खे सेवा ॾींदा आहियूं हुन सेवा में असां उते पेशंटनि जी फ़ीस जेका सर्विंग चार्जिस ख़ाली सौ रुपया रखी वेई आहे उते केतिरियूं ही रिपोटियूं थींदियूं आहिनि जंहिं में की उन्हनि पेशंटनि खे पंद्रहां टका जो डिस्काऊंट बि ॾिनो वेंदो आहे उतां जो स्टाफ़ जाम ई सुठो आहे उते कमु करण में मूंखे जाम वणंदो आहे मुंहिंजी नौकिरी ख़ाली छहनि कलाकनि जी आहे पर उतां जा उहे छह कलाक मुंहिंजे ॾींहं जा सभिनी खां सुठा छह कलाक हूंदा आहिनि छो की उते असां जेतिरा बि माण्हू गॾु कमु कंदा आहियूं उहो हिली मिली करे कमु कंदा आहियूं